अबेनिफ्राय फन हरदोंमोन ए मानोबा फन हरदोंमोन ए ओं मानासाथ' दा माबाथ'आखै खुला जाथ'आखै जानुवारियावसो जागोन ओरैनो जिपसिफोरा माबा लायो थिन हाजारसो लायो ए उम फै आरो जायगा नायनो जानायफोरा ओं हटेल दङो खाथियावनो ओं थानायफोरबो मोनगोन आरो जायगाया आंखो सिनायनानै फन हरदो नामा नोंलाय आंखौ सिनायना फन ए ओं अ दाथ' ओरैनो माबा जानुवारियावसो जागोन खुलायालाय

जायगायालाय इदिनो बेरायनो मोजां आरो

फैयो फैनायालाय मानसिफोरालाय अ अ मानसिफोर जासिगोनआनो

फै आरो जायगा नायानो दे होमब्लालाय दानदो